میں ساؤتھ دہلی میں ایک نیا کاروبار ڈائپر مینوفیکچرنگ کا شروع کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے تین الگ الگ قسم کی مشینیں لگائی ہیں تینوں مشینیں الگ الگ بجلی کا لوڈ لیتی ہیں جیسے بڑی مشین کا بجلی کا لوڈ پانچ کلو واٹ جبکہ چھوٹی دو مشینوں کا بجلی کا لوڈ تین کلو واٹ ہے اس کے لیے میں ایک نیا بجلی کنیکشن چاہتا ہوں آپ مجھے وہ ساری ضروریات فراہم کریں جس کے ذریعے میں ایک نیا بجلی کنیکشن اپلائی کر سکوں اور باقی جانکاری جیسے ماہانہ بل اور دیگر کاغذی ضروریات کو میں مکمل کر سکوں اس کے علاوہ فکس چارج سر چارج جیسی سہولیات کے بارے میں بھی آپ مجھے انفارمیشن فراہم کریں